जी नहीं मैं किसी ग्रुप दौड़ में नहीं भाग ली हूँ नहीं ना ही दौड़ी हूँ लेकिन हाँ कि मेरी इच्छा है कि मैं अपने बच्चियों को रनिंग क्लब में शामिल करूँ अभी छोटी हैं सब लेकिन मैं उन्हें अभी से ही सुबह सुबह जगा के उन्हें दौड़ने दौड़ना सिखाती हूँ ताकि धीरे धीरे करके वो अब दौड़ना सीखेंगे और उन्हें दौड़ने की आदत हो जाएगी तब वो इस्कूल उस्कुल में भाग होगा तो दौड़ लेंगी मैं अपनी तीनों बच्चियों को एक साथ ही जगाती हूँ और उन्हें दौड़ने सुबह में दौड़ाती हूँ रनिंग करके आती हैं रोज़ और और मेरी इच्छा है कि मैं अपनी बच्चियों को किसी सरकारी पोस्ट जैसे कि आर्मी आर्मी में देखना चाहती हूँ आर्मी में भर्ती हो जाएँ मेरी बच्चियाँ बस मेरी यही तम्मना है इसके लिए मैं उन्हें हम ग्रुप दौड़ने के लिए इस्कूल में होगा या इस्कूल से जिला वाईज़ होगा तभी मैं उन्हें भाग लेने के लिए कहूँगी जिससे वो दौड़ें उनका मनोबन बढ़े और मैं भी उनका मनोबन बढ़ाऊँगी क्योंकि आज बच्चियाँ बच्चों से कम नहीं हैं वो हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं चाहे वो आर्मी हो पुलिस हो या डॉक्टर हो इंजीनियर किसी भी क्षेत्र में वो पीछे नहीं हैं तो इसलिए मैं भी अपनी बच्चियों को दौड़ा के दौड़ में दौड़ में तेज़ दौड़े सब निकाल के किसी सरकारी पोस्ट आर्मी हो या वो पुलिस हो किसी भी पोस्ट में अच्छे बच्चे जा सकते हैं और दौड़ने से तो सेहत भी अच्छी रहती है रोज़ सुबह दोड़ने से सेहत अच्छी रहती है मेरी हाँ मेरी एक छोटी बेटी थी वो थोड़ा दौड़ने में कमज़ोर थी थक जाती थी बैठ जाती थी लेकिन मैंने उसे हिम्मत दिया कि देखो धीरे धीरे करके आप दौड़ेंगे तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी फिर धीरे धीरे जो आप ये थक जा रही हैं तो ऐसा नहीं होगा अगर आप दोड़ेंगी तभी तो आगे बढेंगी और मेरी बच्ची अब पहले से बेहतर दौड़ती है और एक बार तो इस्कूल में दौड़ में फर्स्ट भी आई थी और उसे फर्स्ट प्राइज़ भी मिला था गोल्ड मैडल और सब लोग बड़े खुश हुए कि जो बच्ची कभी दौड़ नहीं पाती थी न ही दौड़ निकाल पाती थी आज इतना अच्छा दौड़ी है सब से आगे गई है और आगे भी जा के वो बहुत अच्छा दौड़ेगी और बड़े बड़े बड़ी जो है वो तो दौड़ में पूछना ही नहीं है वो तो बहुत अच्छी दौड़ती है और आगे स्कूल में भाग ली थी स्कूल से टूर गया था उसमें भी दौड़ प्रतियोगता में भाग ली थी और अच्छा नंबर फर्स्ट प्रथम स्थान आई थी दौड़ में और उसे इनाम भी मिला था दौड़ के लिए और उसका भी लक्ष्य है कि हम पढ़ लिख के दौड़ने में अच्छे निकाल दौड़ अच्छा निकाल के चले जाएँगे आर्मी में भर्ती होना चाहती है इसकी इच्छा है कि हम आर्मी में भर्ती हो और देश की सेवा करें और जिस दिन मेरी बच्ची होगी मुझे बहुत गर्व होगा कि आज मेरी बच्ची आर्मी मे हो गई है उसकी मेहनत सफल हो गई